جی بھائی میم میں نے فلپ کارڈ سے ایک ہیٹر آڈر کیا تھا جب وہ ہیٹر میں استعمال کیا تو اتنا بہترین وہ چلا کہ جس کا کوئی جواب نہیں اتنا مست رہا میرے لیے موسم کے لیے کہ موسم میرا وہ بہت بہترین گزرا اس کی کیا تعریف کی جائے بھائی فلپ کارڈ والوں نے تو اگر کوئی سامان بھیجتا ہے تو بڑا ہی بے مثال بھیجتا ہے بھائی اس کا آڈر آتا ہے تو وقت پہ آڈر آ جاتا ہے اور دوسرا سامان اتنا بہترین ہوتا ہے کہ کسٹمر کے بالکل دل کو چھو جاتا ہے بھائی فلپ کارڈ پروڈکٹ جو بھی بھیجتا ہے وقت تھوڑا سا لگتا ہے لیکن بہترین مال اور بڑھیا چیز بھیجتا ہے میں نے ہیٹر آڈر کیا تھا بہت مست رہا اس کی گرماہٹ بہت اچھی رہی اور ابھی تک میرے گھر میں ہے اور آئندہ سال بھی اس کا یوز کیا جائے گا بھائی